हँ जीवनमे कठिन शब्द अयलै नहि छै जे हम अपन कोचिङ्गके कहाँ ढूँढू जब इण्टरमे हम सीतामढ़ी गेलियै तऽ ओ अलग बहुत सम्प्रदायके कोचिङ्ग मिललै लेकिन सब कोचिङ्गमे पढ़ाइ नहि होइत रहै एहि लागि हम कइ सारा कोचिङ्ग भी देख लेली एहिसे हमर बहुत सारा टाइम भी खतम हो गेलै हम किछु कर भी नहि पयली एहि कारण हम अपन मामाके बेटाके अथी सहायता लेलियै आ ओकरा सहयोग से हम एक कोचिङ्गमे गेलियै ओहे जहाँ जहाँ कहले बड़का भैया सब ओहि ओहि कोचिङ्गमे जाकर हम पढ़लियै जहाँ पे हमरा समझमे अयलै हँ आ हमर ई प्रॉब्लम समस्या खतम हो गेलै जोन से हम बचि गेलियै नहि तऽ हमर पूरा इण्टरमे हम समझ नहि पैतियै कि कहाँ पे पढ़ियै एहि से हम समझ गेलियै हमर पूरा आओर कहाँ पर नहि पढ़ियै अभी आओर अभी भी सीतामढ़ीमे ओएह सारा दिक्कत छै हमरा सबकेँ जैसेकि रोडमे जायके लेल आओर आबैमे रूमके भी बहुत दिक्कत छै आओर रूम भाड़ा भी बहुत छै आओर कोचिङ्गमे अभी भी सब कोचिङ्गमे ओतना अच्छा पढ़ाइ नहि होबैत छै एहि कारणसंँ बहुत छी फिर भी कोचिङ्गमे पढ़ैत छी सब कोचिङ्ग से बढ़िआँ पढ़बैत छै